हम जे परिवार से बिलोङ्ग करैत बहुत गरीब हइ हम पढ़ाइ करैके लेल सोचलियै हमर पिताजीके पास इतना नहि पैसा भेलै जे हम नहि पढ़ पयलियै आगे तक आओर इतना दिक्कत भेलै जे बीचेमे पढ़ाइ हमरा छोड़ैके पड़ल पैसाके एतेक मजबूरी हो गेल छलक जे पढ़ाइ की आगे पढ़ाइ नहि चलि पयलै करैके पड़लै हमरा आओर पैसा एतेक महत्वपूर्ण चीज छै सभ दुनिआमे जे कोनो चीजमे कहीँ भी जाउ पैसाके अहाँकेँ जरूरत पड़बे करत एतेक पैसाके बिना किछु हो नहि सकैत छै पैसाके कारण हमर पढ़ाइ रुकि गेल आगे किछु पढ़ाइ नहि कर पयलियै अभी ई बीचमे इतना दिक्कत हो गेल छै पैसाके किछुके